ہمیں شاہ رخ خان بہت پسند ہے شاہ رخ خان کی ایکٹنگ دنیا بھر میں فیمس ہے شاہ رخ خان ہندوستان میں لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی فیملی کے بارے میں جانتے ہیں یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بھی جانتے ہیں ان کے گھر کا نام منت ہے ان کی بیوی کا نام گوری ہے اور ان کے تین بچے ہیں ابرام سہانا آرین اور یورپ تک ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور ان کو اچھے سے جانا جاتا ہے یعنی یو ایس ہے عرب ہے اور وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ ان کی کچھ فلمیں ہیں جو ڈر ہے چک دے انڈیا ہے راون ہے کبھی خوشی کبھی غم ڈوپلیکیٹ پٹھان جوان